जीअं त हथ सां सिबियलु कपिड़ो ऐं बाज़ारि मां ठहियलु कपिड़े में ॾींहुं राति जो फर्क़ु आहे कपिड़े जे क़िस्म में बि ॾाढो फर्क़ु हूंदो आहे ऐं बाज़ारि जी सिलाई बि कची थी अचे बटण बि कचा लॻियलु हूंदा आहिनि ऐं जल्दी निकिरी वेंदा आहिनि बाज़ारि जा कपिड़ा हलिका हूंदा आहिनि ऐं पाण बाज़ारि मां सुठो कपिड़ो वठी करे उन खे सिबंदा आहियूं त हुन जी सिलाई बि मज़बूत थींदी आहे पाण उन खे पंहिंजे तरीक़े सां उन में नमूनो बि विझी सघूं था ऐं घर जो सिबियलु कपिड़ो सुठो झलंदो आहे ऐं बाज़ारि जो जेको बाज़ारि मां कपिड़ो वठंदा आहियूं उहे जल्दी फाटी वेंदो आहे उन जी सिलाई बि कची थींदी आहे जेके कपिड़ा असां सिबंदा आहियूं उन जी सिलाई मज़बूत हूंदी आहे ऐं इन उहे झलंदा बि आहिनि इन करे माण्हुनि खे बाज़ारि जे कपिड़े खां वधीक घर जो सिबियलु कपिड़ो पाइणु पसंदि ईंदो आहे